धूप उगय छै तऽ अच्छा लगैत छै आ नहि उगय छै तऽ ओहो नहि अच्छा लगैत छै ठंडी रहैत छै तऽ ठंड गरम ठंडा रहैत छै बेसी तहियो कष्ट इंसानके होइ छै धूप उगैत छै कड़ा तहियो कष्ट होइ छै आ जे हमरा आरके कम ठंडा ठंडा कम धूप रहैत छै बाथ बन सागरे जाइमे अच्छा लगैत छै घरो दुआरिमे अच्छा लगैत छै बाथ बन जाइत छियै तऽ बाध बनमे रहैत छियै धूप लगैत छै धूप उगैत छै धूप से ओना भोरे भोरे उठैत छियै सुबह होइ छै कीरिन लगैत छै रौदामे देहमे भोरे भोरे बाल बच्चाके उठबै छियै उठ किरिन नहि उठना चाही सबेरे उठ बाध बन चल धूप से बचि जेबय धूप से बचिके आबै छियै घरमे तऽ अपन धूप से बचल रहैत छियै बाध से चलि आबै छियै तऽ आ नहि तऽ धूप उगैत छै भोरके उठैत छियै बच्चा सबके उठबै छियै चल भोरके सुबह सुबह देहमे हबा आर लगा देहमे बृद्धि होयतहुँ समाङ्ग होयतहुँ चल सुतय से हानि होइ छै जादा इंसान सुतय छै तऽ ओहि से हानि भी पहुँचै छै आदमीके बाल बच्चाके समझाबै छियै समझै छै पूतहु सबके बेटी सबके कहैत छियै दिन तक नहि सुतल रहऽ जब तक दिन उगल रहतै तब तक नहि सुतल रहऽ उठ तऽ बात आर रखैत छै पूतहु सब उठल धूपमे नहि काम धंधा कर धूप जादा उगतौ तऽ ओहि से हानि होयतहुँ कम धूपमे काम धंधा सब कै ले रह इएह सब बात समझाबै छियै बेटके पूतहुके गाँवो सबके लोक से समझै छै सब बात रखैत छै एहन नहि जे नहि रखैत छै रखैत छै हमरो बात आओर की कहबै बच्चाके बढ़िआँ से रख समझा बुझा दूर जब जाइ छियै जादा धूप करय छै तऽ देहमे धूप लगैत रहय छै कम धूपमे काम धंधा करिके आ रह घरमे अपन जएह छौ सएह बाध बन से आ रह जब तक नहि धूप निकलै छै तब तक बाधमे रहय छियै जब धूप जादा चलि आबै छै तब घर छै पहुँचै छियै आ जब धूप करय छै तहियो जस नहि छै आ जब पानि पड़ैत छै तहियौमे जस नहि छै कोनो ची मे अल्ला ताला जसे नहि दै रहल छै आदमी सब

की करनाइ छै

हमरा आरके तऽ खेती गृहस्थी लोग छियै बहुत मुसीबत से जीलिऐ हँ बाल बच्चाके पोसलिऐ पाललिऐ बहुत मुसीबत से बहुत कष्ट मुसीबत उठेलिऐ छओ परि छओ टा बाल बच्चाके आदमी पुरूष नहि कमबै ला ओहन पोसलिऐ पाललिऐ लुरि बुद्धि सीखेलिऐ पढ़ेलिऐ लिखेलिऐ गेलिऐ पञ्जाब कमबै लऽ भेजलिऐ बाल बच्चाके तब गरीब छियै गरीबके जिंदगी बहुत कष्ट मुसीबतसँ कटि रहल छै गरीब बहुत झेलना झेलैत छै जे अमीर छै कनिटा पैसा बला छै ओकर तऽ बहुत अच्छा से जिंदगी कटैत छै जे गरीब छै ओ कमबै लऽ जाइत छै बाहर भीतर बहुत धूप पसेनामे रहैत छै कत्तेके लू लगि जाइत छै मरि जाइत छै बाधेमे कत्तेके काम करैत छै बाहरेमे मरि जाइत छै धूप एहन चीज छियै बढ़ियो चीज छियै धूप आ धूप खराबो चीज छियै सूरज जब उगैत छै तऽ जादा सूरजमे गरमी रहैत छै तऽ आदमीके ओहिसे तऽ हानि होयबे ने करतै आ जब कम सूरजमे गरमी रहैत छै तऽ आदमी फायदा से काम धंधा करय छै हमरा आरके तऽ किसान आदमी छियै गरीब आदमी छियै जन पैठ दै बला आदमी छियै बाध बन जाइ बला आदमी छियै तऽ जादा धूपमे तऽ नहिए हमरा आरके खटि सकैत छियै तऽ ओहि बात कहैत छियै बाल बच्चाके उठ सबेरे सबेरे कर बाध बन से सबेरे चलि आ नहि रहि बेसी धूपमे धूपमे रहनाइ से बेसी हानि होयतहुँ बाल बच्चा जाइ छै बात बोली सुनैत छै एहन गरीबके जीबन बहुत कष्ट मुसीबत से झेलऽ पड़ैत छै जब से हमरा आरके शादी बिआह भेलै गरीबके हाथमे चलि एलिऐ तऽ बहुत दुःख मुसीबत झेलैए लऽ ने अपना पड़तै ओ झेलैत छियै जे कष्ट देलकै अल्ला ताला ओ तऽ हमरा आरके झेलै लऽ जरूर पड़तै